जय झूलेलाल सिंधी भाषा ॿेअनि भाषाउनि सां प्रभावित त हाणे थी आहे छोकी अॼुकल्ह छा आहे असां सिंधी खां सां गॾु गॾु असां ॿी भाषाउनि जो बि उपयोग ज़रूरु कयूं था जीअं हिंदी ऐं अंग्रेजी या ॿी सम्झो संस्कृत जहिड़ी भाषाउनि जो शब्द बि अख़र बि असां हुननि सां मिलाए करे ॻाल्हायूं था ऐं अॼुकल्ह जीअं जीअं रीति वधंदी थी वञे तीअं माण्हू अंग्रेज़ी में वधीक तो ॻाल्हाए त सिंधी भाषा हुनजे करे प्रभावित थिए थी असां वधीक सिंधी में नथा ॻाल्हायूं असां वधीक अंग्रेज़ी ऐं हिंदी भाषा जो उपयोग ता कयूं पंहिंजे करे सिंधी भाषा जो हाणे उपयोग असां घटि था कयूं जय झूलेलाल